हम यहाँ से अभी बीच में थोड़े दिन पेहले पंचमढ़ी घूमने गए थे वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है पहाड़ियों पर बस र होने के कारण वहाँ बहुत से झरने हैं और हरा भरा हरयाली से घिरा हुआ है वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है कभी अचानक बारिश आ जाती है और हरियाली होने से घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है वहाँ ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं जो बहुत ही अच्छी है वहाँ पंचमढ़ी में रहने खाने पीने की सब चीज़ की बहुत सुविधाएँ हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पर्यटन के लोग जाते हैं और घूमने फिरने का मज़ा लेते हैं रहने की सुविधा होने से लोगों को जाने आने में भी परेशानी नहीं होती है वहाँ रहना खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा है हमें आसानी से सब किस्म का भोजन खाने पीने के लिए मिल जाता है और वहाँ घूमने में बहुत ही आनंद होता है वहाँ पर बड़ा महादेव है वहाँ भगवान के दर्शन भी होते हैं और हम झरनों का आनंद भी ले सकते हैं पहाड़ियो पर ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना उसमें बहुत ही मज़ा आता है और जब ठंडी हवाएँ चलती हैं तो ऐसा लगता है कि हम वहीं बैठे रहे घूमते फिरते रहे और वहाँ पर घूमते फ़िरते हुए कुछ गरम अगर खाने मिल जाता है तो बहुत ही मज़ा आता है और पंचमढ़ी में तो वह सब चीज़ का हम आनंद हर जगह ले सकते हैं वहाँ भगवान के दर्शन करने से ले करके घूमना फिरना रहना खाना पीना सब कुछ बहुत ही आनंददायक है और वहाँ पर बार बार जाने का मन करता है और पहाड़ियों की हरियाली और आसमान देख कर तो बहुत ही मज़ा आता है